بچے آج کل جو پیکٹ فوڈ آئٹمس کے عادی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بچوں کا بہت زیادہ بازار آنا جانا رہتا ہے اور بازار میں بہت زیادہ ایسے آئٹمز آ چکے ہیں اور جب بچے گھر پہ فون چلاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو اتنے اڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اب ان کو کافی اچھا لگتا ہے یہ ان کے دل میں بہت زیادہ خواہش بڑھتی ہے کہ ہم یہ لائیں جس کا اڈورٹائز ہم نے گھر پہ دیکھا فون میں بار بار اس کے اڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں شاید یہ بہت اچھی چیز ہے شاید یہ بہت اچھی چیز ہے بہت بڑھیا چیز ہے اور جب یہ ٹیز بھی کرتے ہیں پہلی بار پھر گھر والے جب یہ رونا دھونا لگاتے ہیں تو گھر والے اس فورس میں آتے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں پھر وہ دے دیتے ہیں بچے کو یہ چیز تو ان کو بہت ہی ٹیس میں کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بڑا میٹھا رہتا ہے اس میں بہت سارے کیمیکلس رہتے ہیں اور اس کو بہت میٹھا بنایا جاتا ہے بچوں کے حساب سے بنایا جاتا ہے اور اڈورٹائزمنٹس کا بھی بہت زیادہ اثر رہتا ہے جو ٹی ویز پہ دکھایےجاتا ہے اس حساب سے ان کی منٹالٹی ویسی بن جاتی ہیں کہ ان کو اگر یہ اچھا نہ بھی لگے تو بھی ان کو اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ اڈورٹائزمنٹ نے ویسی سوچ بنا رکھی ہوگی ہوتی ہے اس بچے کی کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے مگر کچھ مہینے بعد اگر یہ ایسے ہی کرتا رہے اور ماں باپ بھی اس پہ زیادہ دھیان نہ دیں اس کو پیسے دیں بچے کو بیس روپیے تیس روپیے اور وہ یہ چیز لاتے رہیں اس فورس میں کیونکہ ان کے اڈورٹائزمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے ان کے دماغ پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز آج نئی چیز لانی ہے آج دوسری چیز کی اڈورٹائزمنٹ آ گئی آج یہ چیز لانی ہے اور وہ بازار میں مل بھی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا نیکسیس ہے آج اڈورٹائزمنٹس کا اور ایسے فوڈ انڈسٹریز کا اور یہ بچوں کو اپنے گرفت میں لاتے ہیں اور ماں باپ بھی اس چیز پہ نہیں زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی گورمنٹ اس چیز پہ زیادہ غور و فکر کرتی ہے انہیں گھریلو کھانے اس لیے کھانے چاہیے کیونکہ وقت گزرتے ہی ان کو یہ پتا چل جاتا ہے گھر والوں کو جب اس کے بچے کے دانت خراب ہوتے ہے یہ بہت ساری بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ بتاتے ہے کہ اس کو جو بھی پریشانی ہے یہ جو بھی جس بھی بیماری میں مبتلا ہوا ہے یہ صرف اور صرف باہر کا یہ پیکٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ گھر پہ سالس کھانا کھائے جو کہ پیکٹ فوڈس میں نا سالس کھانا خراب چیزیں ملتی ہیں جو کہ بچے کی صحت کے لیے یہ کیمیکلز اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ بہت ٹنڈر ہوتا ہے بہت معصوم ہوتے ہیں اندر سے اس کے اجزا بھی بہت کمزور ہوتے ہیں جو کہ ان کیمیکلز کو نہیں لے پاتے ہیں اور اس کو چاہیے کہ گھر کے سالس کھانے کھائے جس سے اس کی صحت بنی رہے گی